हांव शिवणकाम करतां शिवणकाम म्हाका आवडटा शिवपाक बी शिवण क्लास केलां हांव आनी म्हजें शिवतां हांव आनी लोकांचे शिवतां लोक म्हाज्या कडेन खूब येतात खूब गिरायक आसा आनी कपडे हांव शिवलेलें न्ही सगळ्यांक फिटींग बसता आनी सगळ्यांक खूब आवडटा हांव शिवलेलें म्हजें शिवण सगळ्यांकूच आवडटा सिलाय बरें म्हणटा आनी शिवलेलें आवडटा आनी एकटो शिंवून व्हरता आनी दुसऱ्यांक सांगता दुसरो मागीर तिसऱ्यांक सांगता तिसरो चवथ्याक सांगता अशें अशें म्हजें गिरायक खूब वाडला भरपूर वाडला आनी शिवण क्लास म्हाका तर शिवपाक टायम ना इतले शिवण आसता म्हाजे शिवपाचे खूब वाडलात कपडें आनी लोक आनी सारके तूंच शिंव म्हणून म्हजेच कडेन हाडून दितात आनी दुसऱ्या कडेन कोणा कडेन वचनात ती आनी तुजे शिवण बरें आसा तुजी सिलायी बरें आसा तूं बरे सारकें शिंवतां फिटींग बसतां तुजे कपडे आनी तूंच शिंव म्हण म्हजे कडेन हाडून दितात हांव मागीर तांचे टायमारूय दितां आनी चड रेटूय घेनात तांच्या कडेन चड पयश्यांचे अपेक्षा करीना हांव हांव म्हणटा म्हाका गिरायकूच चड येयल्यार पूरो मागीर हांव तांचे दीस रात बसून तांकां गरजेक हांव जाय तेन्ना हांव रात दीस केन्ना य बसून हांव तांकां शिंवून दितां तांकां समज आतां फाल्यांच जाय आयज हाडून दितां कोण गरजेक हाडून दितात तांकां हांव सामकें गरजेक पावता ते आता ती सगळींच मागीर हा बाबा आमकां गरजेक बाबा तूं आमकां जाय तेन्ना शिवून दितात तुज्या कडेच आमकां येवंक आवडटा आनी तुजे रेटूय चड ना म्हणटा आपुणूच येवन मागीर म्हाका तितलेच बरे दिसता लोकां कडेन बरेपण घेवपाक आनी तांचे कडेन बरें रावपाक ना ज्याल्यार म्हाका ते बरें दिसता आनी तांकां शिंवून हांव टायमार शिवून दितां आनी बरें शिंवतां वेवस्थीत अशे घाई घाईन शिंवले बाबा कशेय शिंवले तांकां आवडना तशें शिंवलें आनी कशें शिंवून दिले बाबा म्हाका पयशे मेळल्यारूच पुरो अशे म्हाका ना म्हजें कितें आसा म्हाका तुमका पयशें घेतिल्ले नाका म्हाका तांचे कडल्यान बरेपण घेवंक जाय म्हाका आनी ती बरी म्हाका आर्शिवाद दिवन वयतात की आ अशेंत शिंव बाय ती जाण्टी बिणटी आसता ती सामकी म्हाका आर्शिवाद दिवन वयतात आ तूं बरें शिंव आ बाय आनी तुजेच शिवण आमकां आवडटा तूं सदांच अशें शिंव म्हणून सांगतात आनी म्हजे केन्ना टायम मेळटा तेन्ना म्हाजेय शिवून घेता आनी लोकांचेय शिवतां

आनी कितें आसा म्हाका टायम मेळटा तशें शिंवता म्हाका काम करचें पडटा घरातलें काम भायलें काम शिवता हांव लोकांचे शिवण टायमार पावयता तेन्ना केन्ना तांकां गरज आसता तेन्ना ताका तांचे शिवण हांव दितां तशें काय प्रोबलम ना